जम्मू दा जेह्ड़ा हैल्थ केयर सिस्टम ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ उत्थै नवीं नवीं टेक्नोलाजियां बनी दि'यां नवीं नवीं टेक्नोलाजियां मशीनां बनी दि'यां उत्थै जेह्ड़े डाक्टर एडवांस गै पढ़े दे उत्थै जेल्लै मरीज जंदा ओह्दी साफ सफाई दिक्खियै मरीज दी अद्दी बमारी इयां बी नस्सी जंदी ते उत्थै जेह्ड़े हस्पताल उत्थै साफ सफाई और पानी दी व्यवस्था पूरी होंदी उत्थै जेह्ड़े स्टाफ मेंबर न जि'यां जि'यां नर्सां होइयां साफ सफाई करने आह्ले होई गे बड़े गै शैल कन्नै मरीज कन्नै पेश आंदे जेह्ड़े उत्थूं दियां उत्थै डाक्टर न ओह् बड़े गै शैल कन्नै मरीजां कन्नै अपने मरीज कन्नै गल्ल करदे न और जेह्ड़ी नर्सां ओ टाइम टू टाइम उत्थै दवाई दिन्दियां रुट्टी दिन्दियां पानी दिन्दियां और जेह्ड़ी साफ सफाइयां ओ टाइम टू टाइम साफ सफाइयां करदियां और अज्जकल दी नमीं टेक्नोलाजी दे कारण असें ते बड़ा फायदा होआ दा जि'यां जेह्ड़े एक्स रे न ओह् असें दिन तू दिन मिली जन्दे जेह्ड़े जेह्ड़े ओह् टैस्ट कराने अस ओह् असें दिन तू दिन मिली जन्दे और जेह्ड़े डाक्टर न ओ बड़े गै शैल कन्नै पेश आंदे न जेह्ड़ी अस पर्चियां लाइन तो लग्गियै कटांदे हे ओ अजकल अस आनलाइन बी कटाई सकदे न और अज्जकल असें दवाइयां हस्पताल ही थ्होई जन्दियां न जेह्ड़ी जेह्ड़ी जेह्ड़े बंदे हस्पताल टाइम नेईं पुज्जी सकदे उं'दे वास्ते जगह जगह डिस्पेंसरियां खु'ल्ली दि'यां न और और जेह्ड़े जेह्ड़े ओ गरीब होंदे न ओह् अपना इलाज शैल करियै नेईं कराई सकदे उं'दे आस्ते अयुशमान कार्ड बी बनाए जा दे न ते गोरमैंट नै अयुशमान कार्ड बनाए दे न ते असें एह् असेंई असेंई जम्मू दा हैल्थ केयर सिस्टम बड़ा गै शैल लग्गेया